वैसे तो मैंने हर तरह की भोजन विधि बनाने की कोशिश की है और बनाया भी है ओ लेकिन कुछ भोजन विधियाँ ऐसी हैं जिन्हें हम अभी तक भी नहीं आजमा पाए हैं जैसे मेरी एक सहेली बिहार से थी उसने मुझे लिट्टी चोखा बना के खिलाया तो लिट्टी में आटे में कुछ मसाले भर के उसकी कचौड़ी जैसी बनाई जाती है और भर्ते में बैंगन का भर्ते और उसमें चटनी मिलाई जाती है मुझे वो खाना बहुत पसंद है लेकिन मैंने अभी तक कभी उसे आजमाया नहीं है और मैं उसे सीखने की कोशिश भी करती हूँ लेकिन मुझे कुछ कठिन लगता है और माइक्रोवेव जो आजकल नया चल रहा है उसमें भी मैं खाना बनाने की बहुत शौकीन हूँ लेकिन मैंने कभी उसमें बनाया नहीं है मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें भी व्यंजन बनाना सीखूँ